ॿ हज़ार ॿारहं सतावीह हज़ार टे सौ तेरहं पंद्रहं हज़ार ॿ सौ हिकु टे हज़ार ॿ सौ वीह सत हज़ार अठ सौ ॾह